कुर्सी लै लऽ गेलहुँ तऽ दोकानदार ठकि लेलक कुर्सी दब दै देलक पैसा से लागि गेल हमरा अनलहुँ उठा कऽ चारि दिन पाँच दिन बैठलहुँ ओकर टाङ्गे टुटि गेलै ओ बेकार भए गेल पैसो लागि गेल अ तऽ चिन्ते भेल फेर करब की तऽ ओकरा हटाए देलहुँ ओकरा कहलियै कोनो हालते तऽ फेर पैसा तऽ बूरीये गेल तहन चिन्ता कथीके कथी लै करब आब दोसर एगो खरीदैके व्यवस्था कयलहुँ जे लेब तऽ नहि तऽ पैसाके जोगार करऽ लगलहुँ जे फेर पाँच सए रुपैआ कतऽसँ आनब तऽ पैसाके जोगार कए कऽ तहन फेर दोकान बला लगन गेलहुँ तऽ दोकान बलाके कहलियै तू एगो कुर्सीमे ठकि लेलऽ ठकि लेलऽ पैसो लेलऽ आ कुर्सी पाँच दिन नहि चलल टुटि गेल तऽ एहन चीज किआ देलहक नहि दितहक नहि पैसा लितऽ तऽ कनि नीक चीज दितऽ जे दश दिन एक महिना चलितै अ ई कोन ई कहिआ कतऽ के कुर्सी सड़ल पाकल देलऽ जे पाँच दिन नहि चलल टुटि गेल तऽ टुटि गेल तऽ पैसो बुरी गेल तऽ मनमे चिन्ता तऽ भए गेल तहन ने फेर पैसाके इन्तजाम कयलहुँ हँ तऽ फेर तोरा लगन दौड़ल एलियै हँ तऽ कनि चिकन कुर्सी दै जे दू महिना चलतै तऽ आब ताकऽ देखऽ जे तोरा कोन कुर्सी नीक बुझाइत पड़ैत छऽ से आनि कऽ हमरा दए लाबऽ हमरा जरुरी यऽ किआ तऽ बैठे तैठैमे दिक्कत बूढ़ भेलहुँ आब बैठे तैठैमे कनि दिक्कत होइया ताहि दुआरेसँ कुर्सी लेनाइ तऽ जरुरी यऽ तऽ तू हमरा दए आनि कऽ तू अपन जे कुर्सी कऽ लेबैला तऽ लेबैत लेबैत पाँच तीन चारि घण्टा बैठलहुँ अहर ताकी पहर ताकी जे आब अबैया तब अबैया कि करऽ लगलै कि नहि पता नहि आब हमरा बैठल भारी पड़ए जे बैठल छी जारक समय छै जाढ़ होइया जाएब कनि आगि तागि तापब